नेगेटिभ इक्सपिरियेन्स बुङोब्ला आंहा मोनसे टि चार्ट अर्डार खालामदोंमोन आरो माने आङो बे टि चार्ट खौहाय पर नाइन नाइन नि लादोंमोन टि चिर्ट या माने कुवानटिटि या मोन्नै सफैनांगौमोन आरो प्रडाक्ट मथे प्रडाक्ट नि डिटेइलस आव नायोब्ला आरो ओमफ्राय दानिया आङो बिहरबाय ओमफ्राय बिहरनायावहाय दानिया प्रडाक्ट नि सफैनांगौ डेट याबो डिले जाबाय ओमफ्राय प्लास सफैब्ला नुनो मोनबायखि प्रडाक्ट नि कुवानटिटि यानो मोन्नैखायानो मोनसेल' सौफैदों ओमफ्राय बेयो बे प्रडाक्ट या सफैनायावहाय ओमफ्राय रिटार्न खालामबाबो एप यानो इयुस जायासै ओमफ्राय मा होनो बे मेनेजार थायोना बेसोरजोंहाय साट खालामनायावबो बिसोरो जेबो हेल्प खौनो खालामनो हायाखै जायनि थाखाय आङो माने नेगेटिभ इक्सपिरियेन्स मोनदों आरोना बे प्रडाक्ट खौ बायनायावहाय ओमफ्राय सिनि कुयालिटि खौबो बारा मोजां नुवाखै माने जेनेबा डिटेल्स आवहाय आलदा होदोंमोन जेनेबा डिटेल्स याव बिसोरो कटन प्लास रियन माने मोन्नैजोंहाय मिक्स बेबादि कमबाइन खालामनाय होदोंमोन आरो मेटेरियेल्स खौ ओमफ्राय दानिया सफैब्ला नुबायखि बियो मिक्सआप मेटेरियेल्स यानो नङा जायनि थाखाय आङो नेगेटिभ रिभिउ होदों आरो बिखौहाय दा मोजां मोनाखै जुदि आङो बिखौहाय रायलाय फिन्नानैहाय जुदि होनफिननायावबो जायासैब्ला आं बिखौ मारै मोजां मोनगोन